हाँ हमारे पास एक रेड मसाला भी था जिसे डाल कर हम हमारे व्यंजनों को स्वादिष्ट बना देते थे और हमारे पास था एच एम डी चाट मसाला और हमारे पास मैगी मसाला भी था वो सबके सामने हम शेयर नहीं करते थे उसको पह्नर डाल के ही हम हमारे व्यंजनों में डाल कर स्वादिष्ट भोजन का बहुत ही मज़ा लेते थे